हमने कूलर लिया था वह काफ़ी अच्छा निकला उसको लेने में में हमें चार पाँच साल हो गए लेकिन उसमें अभी तक कुछ भी खराबी नहीं आई है और उसमें बिजली की खपत भी कम होती है पानी की ज़रूरत भी काफ़ी कम पड़ती है और उसको इधर से उधर ले जाने लाने में भी हमें सुविधा होती है क्योंकि उसमें चक्के लगे हुए हैं और उसमें हमको कम खर्चा आता है उसका मोटर वगैरह अभी तक अच्छे से काम कर रहा है और हमने आज तक उसको कभी भी ठीक करने के लिए नहीं दिया है